भोपाल जिले में कई सारी स्थानीय कहानी है और जानी मानी हैं जिसे सब जानते हैं इस जिले के इतिहास में ये है कि जो राजा भोज जी थे उन्होंने इस भोपाल की स्थापना की थी और पहले भोपाल का नाम भोज था भोजपाल था और यहाँ पर कई सारे कहानीयाँ हैं बहुत सारे महल हैं यहाँ पे राजा भोज की मूर्ति भी बनाई गई है बड़े तालाब के बीच में और भोज सेतु भी तैयार किया गया है उनके नाम पर और उनकी कहानियाँ जन्म जन्मों तक चलती रहेंगी और रहस्यमयी बात ये है कि भोपाल के बड़े तालाब में नीचे राजा भोज का एक महल है जो कि आधा डूबा हुआ है और लोगों का कहना है कि वहाँ पर एक खजाना है जो कि ढूंढने पर शायद हो सकता है मिल जाए लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता क्योंकि ये रहस्यमयी कहानी है और वहाँ तक कोई नहीं जा सकता